में इक घर च कम्म काज करने आह्ली औरत ऐं ते असें असें जनानियें लग्ग लग्ग तरीके रुट्टियां जेह्कियां बनाना पौंदियां न उन्दे च बड़ियां हारियां चीजां अस रोज बी बनाने केईं चीजां कदैं कदैं गै बनाई जंदियां न जि'यां कि में मिकी ते बड़ा किश बनाना औंदा पर तुसेंगी इक चीज जि'यां हलवा लेई लाओ हलवा बनाने आस्तै अजें जि'यां लग्ग लग्ग तरीकें दे हलवे होंदे न जि'यां सूजीआ हलवा आईया गाजरां हलवा आईया आट्टे हलवा आटा हलवा आईया होर बी बड़े किस्मे हलवे बनांदे न लोग पर मिकी इन्दे च गाजरां हलवा बनाना बड़ा गै शैल लगदा की कि गाजरां हलवा इन्ना अच्छा होंदा कि उस्सी सारे गै लोग बड़ै चाऽ चाऽ कन्नै खंदे न गाजरैं हलवे बनाने आस्तै असें पैह्लैं गाजरां चाहिदियां न गाजरां चाहिदियां ते फ्ही ओत्त बिच्च असैं खोआ गाजरां कन्नै खोआ पाना कट्टि'यै गाजरां कट्टियै खोआ पाना खोआ कन्नै ओह्दै च काजू बदाम सौग्गी शोआरे लाच्ची सोऐ और बी अस बड़ा किश पाई सकने न पर असैं असैं केई लोग गाजरें दा हलवा दुध्दै कन्नै बी बनांदे न खोआ नेईं होऐ तां दुध्दै कन्नै गै बनाई लैना मिकी जेह्का गाजरें दा हलवा बड़ा गै शैल लगदा ते में एह् हलवा बनाने बड़े लोकें गी दस्सेआ साढ़ै घर च जेह्ड़ी कोई मेरे कशा निक्कियां मेरियां भैना कोई भाभियां कोई ननाना आई आं उ'नें सारें दस्सेआ अपने रिस्तेदारें ते म्हल्ले बी जनानियें जेह्का एह् हलबा बनाने दस्सेआ कि सारे आक्खदे तुस इन्ना शैल हलबा बनान्ने थोआड़े हत्थे दा हलबा बड़ा गै टेस्टी होंदा ते खाने ई बड़ा मजा आंदा इस्सी हलवे गी लोग बड़े चाऽ चाऽ कन्नै खंदे न ते तां करियै कि में एह् हलबा बनानी आं बड़े जने घरे साढ़ै घर डमांड होंदी ऐ कि अज गाजरां हलवा बनाओ ते में एह् हलबा खुशी खुशी कन्नै बनानी आं बाकियें बी दस्सनी आं कि इ'यां इ'यां इस्सी हलवे बनाओ बाकियैं बी बड़ै अच्छे तरीके कन्नै एह् हलवा बनाएया बनाना मेरे कशा सिक्खेआ हून बड़ियां हारे जेह्के गाजरां हलबा बनाई लैंदे पर बनाने दा केईयां केईयां अपना अपना तरीका होंदा पर में इस्सी हलवे सारें कोला पैह्लें गाजरां छूरनी आं फिर पैह्लैं साफ करनी आं फिर इदा छूरनी आं फिर देस्सी घयौऐ कन्नै भुननी आं देस्सी घ्यौऐ कन्नै भुन्नियैं ते एह्दै बिच्च जेल्लै एह् पक्कि'जान तां फ्ही खोआ मलाई ओड़ना ते काजू बदाम शोआरे सौग्गी गरी सोए लाच्ची एह् सारा पाई ओड़ने जेल्लै कन्नै गै थोड़ी इत्त खण्ड बी पाना पौंदी इ'यां बी खोआ जेह्का मिट्ठा होंदा पर फ्ही बी असें खण्ड पाने दी जरूरत पौंदी इत्त थोड़ी खण्ड बी पाई लैनी ते गाजरें दा हलबा जेह्का बड़ा गै शैल होंदा गाजरां हलबा इन्ना शैल होंदा कि इक बारीं जेह्का खंदा तां ओह्दा मन बार बार करदा कि अस हलवा खाच्चै इस्सी हलवे गी अस गजरेल्ला बी आक्खने न ते एह् हलवा अस जेह्के खुशी खुशी कन्नै खाई लैन्ने